ہاں جی بولیے جی جی جی ہاں سبزی والے بھیا سے بول رہے بات ہو رہی او ابھی تو نہیں ہو پائے گا کچھ دیر میں ہو جائے گا ابھی ہمارا سبھی اسٹاپ چھٹی پر ہے جی جی آپ کو کیا کیا لینا ہے جی گاجر لینا ہے آپ کو ٹماٹر اسی روپے کے جی ہو جائے گا گاجر چالیس روپے ہے آل آلو آپ کو ہوگیا تیس روپے کے جی ہوں اور کیا لینا تھا اور ٹماٹر تو آپ ستر کا دے دو

ہوں جی گوبھی آپ کو ہو گیا ساٹھ روپے کے جی ہو گیا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہوں ہوں ہوں ہوں جی ہم آپ کو جی ہم شام میں اسٹاپ کو بھیج دیں گے آپ انہیں کو حساب کر کے دے دیجیے گا ہم بل بنا کے دے دیں گے ان کو ٹھیک ہے